आमी मॉलांतल्यान पड्डे खरेदी केल्ले ते लायले बरोबर खरें बरें दिसताले पूण कितें जालें चड वत आसले आनी ते फेड कशें जाले आनी रोखडेंच आमी उदकांत कडलें न्ही जाल्यार एका उदकान तेजो कलर एकदमच फेड जालो त्या मुळे ते म्हाका तितले आवडूंक ना